हा असांजे इस्कूल में हिकु लाइब्रेरी हुई जाम वॾी ऐं सुठी हुन में अलॻि अलॻि किताब हूंदा हुआ असां टीचर्स असांखे रोज़ हुते लाइब्रेरीअ में अधु कलाकु वठी वेंदियूं हुयूं हुते मां नंढे हूंदे चंदा मामा मोटू पतलू तेनालीराम हिन सभिनीनि जा किताब पढ़ंदी हुअमि